हैलो जी ॿुधायो हा हा ॿुधायो न जी जी हा हा डुमस बीच त हिते सुरत जो फेमस आहे ॾाढो हा त तव्हां हाणे तव्हां हाणे किते आहियो अच्छा हा त स सुरत स्टेशन ते मुंहिंजे पंज छह वैनियूं बिठी आहिनि मां तांखे नंबर ॾिया थो तव्हां हुन वैन में अची वञो तव्हां घणा दम घणा मेंबर आहियो तव्हां हा त वैन में पंज छह मेंबर अची वेंदा तव्हांखे मां नंबर ॾियांव थो वैन जो हुनमें वैन में तव्हां वेही करे अची वञो ऐं हिते डुमस वुमस शहर में डुमस बीच ते सुम घुमणु वुमण में ॾाढो सुठो लॻंदो तव्हांखे आसे पासे में बि ॾाढी शयूं आहे अगरि तव्हांखे सजो ॾींहं जो घुमिणो आहे त सजो ॾींहं बी थी वेंदो आसे पासे में रेस्टोरेंट आहिनि होटल वोटलूं आहिनि सभु थी वेंदो सजे ॾींहं जा पंजुवीह सौ रुपिया लॻंदा हुनमें तव्हांखे रोटी पाणी नाश्तो सभु कंपलीट थी वेंदो आसे पासे में बि जेकी शयूं आहिनि उहे बि सभु तव्हांजो विज़ीट थी वेंदो ऐं डुमस बिच में बि तव्हांखे घुमण फिरण में बि ॾाढो मज़ो ईंदो हा हा हा त उहे अधु हा त उहे अधु ॾींहुं घुमाईंदा आहिनि असां तव्हांखे सुबुह खां वठी करे राति ताईं सॼो डीहुं घुमाईंदा आहियूं ऐं तव्हांखे रोटी पाणी सभु हुनमें हुनमें ई सभु इंक्लुड अची वेंदो सभु मेंबरनि जो ॿियनि खां भेणु टे हज़ार वठंदा आहियूं तव्हांखे मां पंजुवीह सौ मां चया पन सौ तव्हांजे लाइ पहिरियों डिस्काउंट करे वरितो आहे तव्हां उल्हास नगर मां आहियो सिंधी आहियो त तव्हांखे पंहिंजे हिसाब सां ई पंजुवीह सौ चयामांव हिक त सॼो डुमस बीच थी वेंदो पो डुमस बीच जे हिते पासे में भजिआ फेमस आहिनि हुते नाश्तो बी तांजो थींदो डिंहं जी रोटी बी थी वेंदी ऐं रात जी बी रोटी थी वेंदी तांजो हुनमें सब इंक्लुड थियो सभु मेंबरनि जो इंक्लुड हा ॿारनि जो बी आहे पासे में आहिनि चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया हुते पासे में ॿार वार बि सभु खेॾी था सघनि जी जी तव्हां अची वञो तव्हांखे घुमण में ॾाढो मज़ो ईंदो तव्हांखे कोई कंप्लेंट वंप्लेंट बिलकुलु न ईंदी ऐं मुंहिंजो माण्हू बि अथव माण्हू तव्हांखे सजो ॾींहुं राति सुबुह खां वठी करे रात ताईं घुमाईंदो त तव्हां हाणे स्टेशन ते अची विया आहियो हा त मां पंहिंजे वैन वारे खे तव्हांजो नंबर ॾियां थो तव्हांखा कॉन्टेक्ट कंदो पोइ तव्हां अची वेंदो जेतरा बी मेंबर आहियो पोइ तव्हांखे सिधो हिते बीच ते लाहींदो बीच जे पासे में रेस्टॉरेंट आहे हुते तव्हां लही करे फ्रेश वेश थी करे अची वञिजो पोइ मां तव्हांखे कॉन्टेक्ट कयां थो जी जी हा होटल होटल तां अची वञो गेस्ट हाउस आहे पासे में बीच जे पासे में हुते तव्हां लही करे आराम करे पोइ अची वञो तव्हां मां मां पंहिंजे वैन वारे खे तव्हांजो नंबर ॾियां थो तव्हांखे कॉन्टेक्ट कंदो हाणे जय झूलेलाल